हैलो अंजी नमस्ते ईं यरो ओह् कोलै आना गुप्ता गुप्ता साहब अंऊ ठीक तुस सनाओ आं जी कनेह् ओ आं ते तुसेंगी इक्क कम्म आक्खेआ हा करने गी बा तुसें कीता गै नेईं आं ते तुस आए गै नेईं दिक्खने ई ते में सोचेआ फोन गै करना हा भी बड़ा गै कुत्थें ओ केह् करा दे अज्जकल आं आं पता केह् में सोचेआ सनाई लैना की घर कनेहा त्रै कमरे न ते लॉबी ऐ ते लॉबी च गै इंया रसोई ऐ ते बाथरूम ऐ आं आं उप्पर बी ऐ डबल स्टोरी उप्पर बी दौं कमरे हैन आं ऐ थोह्ड़ी हारकी मतलब इक्क गड्डी लग्गी जंदा इन्नी हारी जगह ऐ रोड साईड निं ऐ थोह्ड़ा गली च ऐ अंदर आं बाऽ तुस कोशिश करो किन्ने धोड़ी बिकी जाह्ग इंया कोई आइडिया ऐ किन्ना देई ओड़ङन लोग पंदरां लक्ख आं ओह्बी ऐ आं बाऽ करो थोह्ड़ा इंया स्हेई कीमत लब्भी जा थोह्ड़ा इंया जरूरत बी ऐ इस बेल्लै आं आं बिकन अ आं भी इक्क कम्म करो आं दपैह्रीं कोई मिटिंग फिक्स कराओ ते मिलनी आं उंदे कन्नै तौले तौले सनायो भी मिगी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ